دلی کی تاریخ پر قدرتی آفت اور ماحولیاتی ماحولیاتی مسائل نے گہرا اثر ڈالا ہے شہر کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور ضرب ضرب عرب اربینائزیشن اربندییشن نے میونسپل ویسٹ کے مسئلے کو بڑھا دیا ہے کچرے کا صحیح طور پر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے دلی کے لینڈ فلس جیسے جیسے کہ غازی پور لینڈ فل بہت بڑے اور خطرناک ہو گئے ہیں یہ لینڈ فل صرف ماحول کو گندا نہیں کرتے بلکہ آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں کبھی کبھی ان میں آگ لگ جاتی ہے جو زہریلی گیس سے ہوا میں پھی پھیلا دیتی ہے اسی طرح دلی الکوہل کو پوائزنگ کا واقع بھی ماحولیات اور انسانی لاپرواہی کا نتیجہ تھا ملاوٹ شعبہ شراب پینے کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی یہ چیز اس بات کو ہائیلائٹ کرتے ہے کہ دلی میں الیگل انڈسٹریز اور لوکل لیول پر ہیلتھ ریگولیشنس پر عمل درام دارامات کی کمی کمی ہے